जिथाम मार्स नै रोजा जिबा नैजि स्नि जानुवारि नै रोजा जिद' से नभेम्बर नै रोजा जि स्नि नैजि आगस्त नै रोजा जिदाइन नै जुन नै रोजा जिगु